हा मां पंहिंजे दोस्तनि या मुंहिंजे माउ पीउ जो कॾहिं बि जनमु ॾींहुं थींदो आहे त मां हुननि खे मुंहिंजे हथ सां ठहियुल काड उपहार में ॾिंदो आहियां जिन में हुननि खे शुभकामना ॾिंदो आहियां ऐं वॾे उमिरि जी शुभ का काम हुननि जी वॾे उमिरि जी काम शुभकामनाए कामना कंदो आहियां ऐं हुननि खे बधाई ॾिंदो आहियां ऐं हिन में जाम भावना बि जुड़ियल हूंदी आहे जीअं त असां मार्केट मां को बि गिफ़्ट वठी ॾिंदा आहियूं त हुन में भावना न वधीक जुणंदी आहे जीअं त हुन असां हुनखे हथ खां ठाहियल कुझु बि गिफ़्ट ॾिंदो त हुनखे यादि रहंदो आहे हुन में हिकिड़ी अलॻि भावना बि जुणियल हूंदी आहे जीअं त असां हुनखे पंहिंजे मनु खां भाव खां प्यार विझी करे ठाहिंदा आहियूं जीअं त गुल हणणु अन हुनखे डेकॉरेशन सजाइण असां हुनखे पंहिंजे मनु सां कंदा आहियूं इनकरे पंहिंजे हथ खां ठाहियल गिफ़्ट में वधीक भावना जुड़ियल हूंदी आहे